हैलो हां'जी हां'जी हां'जी नमस्ते हांजी मैम जी हां हां हां हां समझी में अच्छा तुस इसलै ऐक्जैक्ट इसलै तुस ऐक्जैक्ट अखनूर पुज्जी गेदे ओ हां ठीक ऐ फोआरा चौक धोड़ी जां अड्डे पर ओ ठीक हां ठीक ऐ मैम अखनूर दे ट्रांसपोर्ट साधन न बिच मतलब अगर तुसें घुम्मने आस्तै जाना ऐ बस्सें उप्पर बी तुस जाई सकने ओ ठीक ऐ ठीक ऐ एह्दे विच सीट तुसें बुक करने दी बस जेह्ड़ी तुसें जेह्ड़ी साइड जाना उस साइड फोआरे चौक दा जेह्ड़ी बस न ओह् अलग अलग इलाके च जा दी होनियां ठीक ऐ उत्थूं बस फड़ियै अगर तुसें उद्धर जाना ऐ कटरै आह्ली साइड जाना ऐ ते तुस जम्मू आह्ली बस फड़ियै चली जाओ ठीक ऐ डगेरा आह्ली साइड जाना ते तुस इद्धर ज्यौड़ियें आह्ली बस फड़ियै आई आओ ठीक ऐ जिस साइड तुसें जाना तुस बस च आई सकने ओ अगर तुसें बस नेई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेईं करना ते तुस अपना पर्सनल आटो करी सकने ओ उत्थुू ठीक ऐ तुसें बा आटो करने आस्ते जेह्ड़ा तुसें उत्थै जाना पौना पिच्छें अड्डे पर उत्थूं तुस आटो करो ओ तुस आटो करियै जिस साइड तुसें जिस साइड जेह्ड़े टूरिस्ट प्लेस उनें सनाई नि क्योंकि जेह्ड़े जेह्ड़े अखनूर दे लोक उ'नें सारे पता अखनूर दे केह्ड़े केह्ड़े टूरिस्ट प्लेस न ठीक ऐ ओ तुसें सनाई ओड़गे न सारा किश तुसें उंदे कन्नै कंसर्न करी लैना ते तुसें ओ लेई जाङन ते जां तुंदी अपनी गड्डी ऐ ठीक ऐ फ्ही बी फ्ही ते भलेआं वैल्ल बैटर ऐ के तुस अपनी जेह्ड़ी अखनूर दा लोकेशन चैक्क करियै तुस अपने जेह्ड़ी घुम्मने आह्ली प्लेस जाई सकने ओ स्कूटी बगैरा पर बी जाई सकने बाइक बगैरा अगर तुसें औंदी होऐ ते तुस मजे कन्नै जाई सकने हां जी मैम ठीक ऐ एह् समझी गे बस होई गेई आटो बस एह् बगैरा गै इद्धर ट्रांसपोर्ट दा साधन हांजी हां हां हां ठीक ऐ हां ओके ओके धन्नवाद